रव्याचें लाडू बेसन लाडू पिठाचे लाडू बिबींग धोदल दोस दोशी कापां दाळीचीं कापां साकरेची कापां सोयेची कापां खीर मणगणें शेवयांची खीर सोजी नेवऱ्यो शिरवळ्यो मागीर शिरो मागीर शंकरपाळी मागी सरजी सजी मागीर पातोळ्यो पातोळी नेवरी खाजें सा सा साखरभात मोदक मागीर शंकरपाळी लाडू गोडफोव साकरींचे फोव गोडाचे फोव गोड इडली सान्नां धोदेल

कापां कांदळां दाळीचीं कापां साकरीचीं कापां सोयेचीं कापां मोदक लाडू गुंजीचें लाडू

पिठाचे लाडू मुगाची उसळी चण्याची उसळी